आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै संनायाव मानि खा ओंखाम ओंख्रि जानैनो आङो मानि ओरै ओरै खामानिखौबो मावनो लुगैयो आरो बिनिफ्राय आरो मैगंफोर हानानैबो बिदिनो माने ओरैबायदि माबानि सबाय ओंख्रि बा मा बेफोरखौ आङो अमा बेदरजों संनो लुगैयो ओमफ्राय बिदिनो अनलाफोरजों ना गोथांजों संनायफोरखौ मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय आङो आंनि संनाय मावनायफोराखौ आङो देर घन्टा गाहामजों आं फोमोननो लुबैयो ओमफ्राय बिनिफ्राय संनाय खावनायाव आङो ओरै ओरै खामानिफोरखौ इसे एनै मावजानो लुगैयो बिनिफ्राय बिनिफ्राय मानि ओंख्रि संनायफोरावथ' मावदेर जाया बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बिनिफ्राय बिदिनो सबाय रुनाय मा रुनायखौ बिदिनो इसे एनै मावदेर जायो बिनिफ्राय बिनिफ्राय फाजाफोरखौ आं मा माखौ एवनो संनो लुगैयो बिदिनो फाजा ना फाजा बेफोरखौ संनो लुगैयो बिनिफ्राय संनायफ्राव मारै मारै होनांगौ सारायफोरखौ गुदुं खालाम गोरनांगौ बिनिफ्राय थाव होनांगौ बिनिफ्राय थाव होनानै नाखौ आराम एवगोरनांगौ बिनिफ्रायहाइ उनावसोहाइ सामब्राम बानलुखौहाइ नाफोरखौहाइ साइद साइदाव दोन्नानैहाइ गेजेरावहाइ ओमफ्राय सामब्राम बानलुखौ गेजेराव होनानै आराम फोमोन्नानैहाइ एवनानै बिनिफ्रायहाइ उनावहाइ मोजां रेबहोनानै खामफ्रामहोनानैहाइ दै इसे होनानैहाइ बिनिफ्रायहाइ गिसि सिदोब सिदोब आराम एवनानैहाइ ओमफ्राय बिनि मस्ला ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानैहाइ आराम संनानैहाइ फोमोन्नाय बेफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो बिनिफ्राय सबायजों साम'फोरखौ बिनिफ्राय संनो लुगैयो बिनिफ्राय जानायावबो मोजां मोनो बिनिफ्राय आरो मोनसे आरो बिनिफ्राय सासे मानसिनिफ्राय आं सोंनानै लाबोदों बिनिफ्राय खिफि बेन्दों ओंख्रि मानि खिफि बेन्दोंखौ लाबोनानैहाइ बोरै बोरै संबा बोरै बोरै मा जायो होन्नानै आं सासे मानसिनाव सोंनानै लाबोनायहाइ दाना लाबोदोंमोन संनो बिनिफ्राय दाना उनावहाइ फैनानै बिदिनो बावफैबाय बोरै बोरै सङोमोन दाना रुनानै संनांगौमोन्ना दाना सिगां एवग्रो नांगौमोन बेखौ बावनानैहाइ आङो दाना हारसिं गोसो बायदि संबाय बिनिफ्रायहाइ थाव होग्रोनानैहाइ थावखौ एवनानै संबाय ओमफ्राय दै इसे होबाय बिनिफ्रायहाइ उनावहाइ बोरै बोरै जाखो बिनफ्राय जा बावबाय नालाय बिनिफ्राय बिदिनो संनानै आं फोमोनबाय आरो ओमफ्राय